हूँ होली दीपावली छठि पूजा होलीके से होएबै है पुआ पुरी सब बनै हैके गोसाँइके चढ़बै छै अबीर रङ्ग सब बच्चा सब खेलै ओलै छै सब सदस्य मिल कऽ हँ सदस्य हँ सब सदस्यके साथ खेलै छै हँ हँ सबचीज बनि कऽ चढ़ैत छै हूँ गोसाँइके चढ़ैत छै हँ छठि पबनीके होइत छै जहि दिना नहाय खाय होइत छै ओहि दिना दाल बनै छै कद्दू दे के चावल बनैत छै फेर ओहि दिना खरना होइत छै तऽ खीर बनैत छै फेर ओहिदिना पुरी पुआ जेतना बनैत छै सब फल ओल लाबै छै सुप पर चढ़बै छै जाइत छै पूजा पाठ करैत छै

हूँ हूँ पहुँचाबैत छै हँ हँ हँ हँ हँ सब फल फूल सब चढ़ै छै हूँ अलग कोन चीज हमरा नहि पता अहीँ बताय दिये कैसे होइत छै हँ बताइऐ ने अपने ई हमरा नहि पता हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ

आओर सब हूँ